ہندوستان میں کچھ اہم ترین مقامات اور سیاحتی مقامات میں سے پہلے تاج محل آتا ہے جو آگرہ اور اتر پردیش میں ہے تاج محل دنیا کے سات عجائبات میں سے ایک ہے جو بھارت کی شان سمجھا جاتا ہے اسے مغل بادشاہ شاہجہان نے اپنی محبوبہ بیوی ممتاز محل کی یاد میں تعمیر کروایا تھا یہ خوبصورت سفید سنگ مرمر سے بنی ہوئی عمارت ہے جو دریائے یمنا کے قریب واقع ہے دوسرے نمبر پہ جموں کشمیر آ سکتا ہے سری نگر پہلگام اور گلمرگ جیسے شہر اور چھوٹے چھوٹے قصبے اس کے بہت خوبصورت ہیں اگر زمین پر کہیں جنت کہی جاتی ہے تو اگر زمین پر کہیں جنت کہی جاتی ہے تو سری نگر اور جموں کشمیر کہ ہی مثال دی جاتی ہے اس کے بعد جے پور جو راجستھان میں واقع ہے اس کو گلابی شہر یا پنک سٹی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی عمارتیں گلابی رنکی ہیں جو راجپوت فن تعمیر کی جھلک دیتی ہیں یہاں کا ہوا محل پوری دنیا میں مشہور ہے اس کے بعد ساؤتھ کے سائڈ گوا اور اس کے بیچز اور اس کے نائٹ لائف کا بہت ذکرآتا ہے گووا بھارت کی پارٹی کیپٹل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں کے ساحل بہت خوبصورت ہیں اور اتفاقاً وہاں بھیڑ بھی بہت رہتی ہے اس کے بعد جموں کشمیر جیسے ایک جنت کا اور نام آتا ہے جو کیرلا کے نام سے جانا جاتا ہے جو ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں سے ایک ہے کیرلا قدرتی خوبصورتی سرسبز پہاڑیوں اور بیک واٹرز کے لیے مشہور ہے اس میں ہاؤس بوٹس میں رات گزارنا ایک انوکھا تجربہ مانا جاتا ہے اور وہاں کی بارش اور وہاں کا موسم اس سے زیادہ خوبصورت ہے